राम राम जी असें जादा कपड़े काटन दे कपड़े जेह्ड़े न सूती कपड़े गर्मियें च पाने उ'ऐ पसंद करने आं बाकी रडी मेड कपड़े जेह्ड़े न कुछ सानूं जादा पसंद निं औंदे पान्ने आं पर घट्ट जादा अस केह् करदे अस आपू कपड़े सी लैन्ने आं बच्चे बी जादातर लेइयै बजारों इ'यां सियै अस जादै उ'ऐ करने आं बच्चें बी उ'ऐ पोआने आं आपूं बी साढ़े चलो थुआनूं पता ऐ पैह्ले बजुर्ग जेह्ड़े ओह् ते पांदे गै घर दे कपड़े ते अस उ'नें ओह् जादा कुछ अग्गें अस सानूं बी जादा इ'यां लगदा कंफर्टेबल जेह्ड़ा अपना कपड़ा सीते दा ऐ क्योंकि कोई फिटिंग निं आंदी केईं बारी केईं बारी इ'यां होंदा कुछ पसंद बी घट्ट आंदा सानूं इस बास्तै जादा कपड़ा जेह्ड़ा ओह् घर सीता दा गै अच्छा लगदा पान्ने बी ऐ अस बच्चें बी उ'ऐ पोआन्ने घर सीते दा कपड़ा जेह्ड़ा कपड़ा लेइयै ओह्दियां केईं चीजां अस जेल्लै साढ़ै थोह्ड़ा कपड़ा जेह्ड़ा ओह्दा इस्तमाल बी होई जंदा बैसे इ'यां कोई अपनै चादर इ'यां कुछ बी कोई बी समझी लैओ बनानी अस ओह्दे कन्नै पैह्लें केह् करदे हे कि पराने कपड़े जेल्लै उनेंगी किन्ना कुछ इ'यां बनांदे हे जनानियां ते इस बास्तै जादा सानूं ग्रांऽ च रौह्ने आहले तोहानू पता ते ऐ कि जादातर अपना कपड़े सीते हा हत्थ दा जेह्ड़ा उ'ऐ पसंद औंदा ऐ इस बास्तै अस उ'ऐ कपड़ा जादा पसंद बच्चें गी बी में अस उ'ऐ पोआने आं बज़ारों कपड़ा लेइयै ते उयै गर्मियें च दिक्खो जियां खद्दड़ होंदा ठंडा होंदा इक ते इस ते उसी घर सियो अच्छा अपनै फिटिंग जां जो बी ऐ जादा अस अपनी मर्जी दा जियां मर्जी अगर कोई आपूं सींदा ते ओह् अच्छा गै उसी करदा बनांदा ते फिर जादातर अस केह् करने कि

बाकी जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग मम्मी डैडी न जां जेह्ड़े होर बी न ओह् जादै अपना गै कपड़ा लेइयै ते होर बी केइयें गी सियै दिन्नी आं इ'यै आखनी आं कि अपना कपड़ा जेह्ड़ा सीते दा ओह् अच्छा होंदा ऐ पसंद बी बड़ा आंदा सारे गै पांदे न चलो पाना चाहिदा बाकी एह्दे च केईं बारी बज़ार कपड़े लैन जाओ ते इ'यां शैल फिटिंग अच्छी नेईं इ'यां लगदी फिर लेई बी आए फिर ओह् ते इ'यां मतलब पैसे बी खर्च करो ते फिर कपड़ा बी निं ओह् चीज़ बी निं पसंद आंदी ते फिर में बड़े बारी ते फिर में इस बास्तै छड्डी ओड़ेआ में आखेआ कि नेईं कपड़ा लैओ ते घर गै अपना सियै पाओ उसी पान्ने आं ते बाकी अपने